اتّر پردیش میں بہت سے پرائیویٹ ہاسپیٹل اور کلینک موجود ہیں اور جن کے یہاں علاج کافی مہنگے ہیں عام انسان کے لیے وہاں پر علاج کرنا غریب انسان کا علاج کرنا وہاں پہ بڑا مشکل پڑ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر چارجز ہاسپیٹل کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جنہیں دو دِن ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے طرف سے چار دِن ایڈمٹ کرواتے ہیں تاکہ بل زیادہ بن سکے عام انسان کو اپنی بہت ساری پراپرٹیز وغیرہ اور بہت سے جمع کنجی کو بیچ کر کے اپنے بچوں اور اپنے بال بچوں بیویوں کا علاج کرانا پڑتا ہے اور یہاں پر پرائیویٹ ہاسپیٹل کا معاملہ بہت زیادہ خراب ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر پرائیویٹ ہاسپیٹل میں اُس طرح کیئر نہیں ہو پاتی ہے جس طرح اُس کی ہونی چاہیے اور اگر کسی غریب کو دیکھا دیکھتے ہیں ہاسپیٹل والے تو اُس کے ساتھ بھی رویہ سوتیلا سلوک کرتے ہیں بمقابلے امیر آدمی کا کیونکہ وہ امیر آدمی پیسے دیتا ہے اور اپنا اچھے سے علاج کر جاتا ہے اچھے سے کیئر کرواتا ہے